जूनागढ़ जिले में मल्हाइण वारा ॾिणु उन खां सभिनी खां पहिरीं जूनागढ़ गरवी गिरनार जी परिक्रमा जंहिंजो पंधि थींदो आहे छटीह किलोमीटर उनमें हर साल जाम पब्लिक ईंदी आहे जाम पब्लिक हिन साल हुन पब्लिक जो आकड़ो चारि लख ते पुजी वियो उहो जूनागढ़ गिरनार लाइ ॾाढो वॾो महोत्सव आहे इन खां पोइ मल्हाइॼण वारो मेलो आहे पंहिंजो जय झूलेलाल जो चेटीचंड चेटीचंड में जाम पब्लिक ॿाहिरां खां ईंदी आहे जूनागढ़ में माना पंजाह खनि झांकियूं आई थिंग निकिरंदियूं हूंदियूं उनमें जाम पब्लिक ईंदी आहे हर हिकु हंधि प्रसाद थींदो आहे हर हिकु हंधि भंडारा लॻंदा आहिनि इन खां पोइ आहे जूनागढ़ जो महा शिवरात्रिअ जो मेलो महा शिवरात्रिअ जो मेलो पंज ॾींहं लॻंदो आहे उनमें पंजे ॾींहुं राति जो रवेणी निकिरंदी आहे हर हिकु हंधि अखूट प्रसाद हलंदा आहिनि भंडारा हलंदा आहिनि उन में साधू पावनि जी महफील थींदी आहे उन मेले जी पुर्णावती भवनाथ जे मंदिर में मुर्गी कुंड में साधू बाबा सनानु करे ऐं पुर्णावती कंदा आहिनि